मैंने दस दिन पहले एक ऑनलाइन ऑर्डर पे एक पैन्ट मंगवाया जो कि मेरे लिए अच्छी खरीददारी तो नहीं रही थी लेकिन मैं इस खरीददारी से निराश बहुत हूँ क्योंकि आते ही से इसकी सिलाईयाँ निकलने लगी और एक दो बात ये भी थी कि यह पैन्ट मेरे लिए बहुत ढीला भी हो गया मैंने इसकी इलास्टिक की वजह से इसको मंगवाया था लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मंगवाउँगा और एक बार पहनूँगा और यह इतना ढीला हो जाएगा मैं इसके ढीलेपन की वजह से भी बहुत परेशान हो गया हूँ और इसके पैरों के पास से जो इसकी कलाइयाँ होती हैं वहाँ से इसकी सिलाई भी निकलने लगी अब मैं किसको दोष दूँ मैं अपने आप को दोष दूँ या फिर ऑनलाइन वालों को दोष दूँ या फिर उस दुकान को दोष दूँ जहाँ से ये आया है अब ये किसकी गलती मानी जाएगी तो इस वजह से मैं इस पैन्ट से बहुत ही निराश हूँ और ये खरीददारी मेरे लिए अच्छी नहीं रही और मैं यही कहूँगा कि ये खरीददारी इस खरीददारी की वजह से मुझे बहुत निराश होना पड़ा और नुकसान भी झेलना पड़ा